ایک بار میں ایٹتھ اسٹینڈرڈ میں تھی جب میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اس وقت اکزام کا ٹائم بہت قریب تھا اگزام ایک مہینے بعد تھا میری طبیعت بہت سیریس تھی میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی تھی پھر جب میں ہاسپٹل سے آئی تو اگزام کے صرف ایک ہی ہفتہ بچا تھا مجھے اس میں تیاری کرنی تھی میں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اگزام کی تیاری کی اپنے فرینڈس سے مدد مانگی اپنے دوستوں سے اپنے ٹیچر سے ہر طرح سے میں نے ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کی ان کے نوٹس لیے پڑھائی کیا میں نے دن رات ایک کر کے میں نے بہت اچّھا پڑھائی کیا اور وہ اگزام میرے لیے ایک چیلنجنگ تھا میں نے اس اگزام کو دیا اور میں پاس بھی ہو گئی وہ اگزام میرے لیے آج بھی بہت وہ سب سے زیادہ میرے لیے چیلنجنگ ورک تھا اس وقت جو کہ میں نے دیا اور میں نے اس میں سفلتا حاصل کی